हैलो आचार्य वासवानी तव्हां आचार्य वासवानी सोनिया था ॻाल्हायो मैडम मां तव्हांजे स्कूल में ॾहें दर्जे में पढ़ंदी आहियां मुंहिंजो नालो तमन्ना ठावाणी आहे मैम मुंहिंजा पपा मुंहिंजा पपा पुलिस आहिनि त पोइ असांजो ट्रांसफर वडोदरा में थो थिए त पोइ मूंखे स्कूल मां लिविंग सेटिफिकेट खपे मैम मुंहिंजा पपा हुते आहिनि त मां हिते कीअं रही सघां मुंहिंजा मम्मी पपा मुंहिंजा मम्मी अने पपा गॾु जो वेंदा पर मैम मुंहिंजी एग्ज़ाम जो छा थींदो हा ईअं आहे मैडम हा अने ट्रांस ट्रांसफर त असांजे मथां कान्हे मुंहिंजा पपा गवर्नमेंट में जॉब कंदा आहिनि त उन्हनि खे हर ब हर बार ईंदा आहिनि ट्रांसफर हा मैडम पर मम्मी पपा ॿिन्हिनि खे वठी अचिणो पवंदो मैम मुंहिंजे वटि मुंहिंजे वटि आधार काड अने पैन काड त आहे ॿियो कुझु कोन्हे मुंहिंजे वटि स्कूल मां

ठीकु मैम मुहिंजे पपा त आखिरी साल जी फीस भरे वरिती अथनि हा मैम ट्राइ कनि ट्राइ करजो रीफंड करण जी असांखे ठीकु आहे मैडम त मां सुभाणे अची वञा सुबुह जो हा मैडम ठीकु आहे ठीकु आहे मैडम ठीकु आहे हा जय झूलेलाल